गोंयांत शीत कडी नुस्तें फामाद आसा लोक नुस्त्या बगर रावपाक शकना तशेंच गोंयांत सुंगटांची कडी चड लोकांक आवडटा गोंयांत सगळ्यांगेर ही कडी करता आनी ही कडी खूब रुचीकूय लागता सुंगटांची कडी करतना आमकां पयलीं सुंगटां जाय पडटा तीं उजरावन मागीर धुवन ताका मीठ लावन दवरतात मागीर आमकां नाल्लाची सोय वांट्टाना तातूंत हळद पावडर आमटान सुक्यो मिरसांग्यो कोथंबीर तशेंच इल्लो कांदो घालून वांटप आनी मागीर ती कडी शिजयताना पयलीं कांदो तळसून जाय जाल्यार हुमण करताना आंबाडे मुळो वा शिंगो घालून ती करपाक जाता कारण तातूंत हुमणाक बरी रूच येता मागीर सुंगटां घालून आनी जाय तितलें मीठ घालून कडी करपाक जाय